सबंद भारता बितर वेगवेगळ्यो राजवटी राज्य करपाक आयल्यो आनीक तशेंच आमच्या गोंय राज्याचेरय राज्य करपा आयल्यो गोंयची राजभास कोंकणी पूण ताज्या भितर वेगवेगळ्या भासांचो संस्कृतायेचो प्रभाव आमचे भितर दिश्टी पडटा सरासरी हांगा ज्यो राजवटी येवन गेल्यो क्यो कदंब द्रवीडीयन आनी सगल्यात लास्ट येयल्या ती हांगा येयल्या ती आमची पोर्तुगाली आनी हांच्या हांगा भौसाचेर जाल्लो परिणाम हो तांच्या कल्चरांतल्यान संस्कृतायेंतल्यान आमकां दिश्टी पडटा तांचे भाशेंतल्यान दिश्टी पडटा कोंकणी भाशे भितर सरासरी आमकां उर्दू भाशेच्यो कांय देखी मेळटात हाजीर हुजीर हे सारकिल्लीं उतरां द्रविडीयन भास संस्कृती भास यादव कुळांतली परंपरा बास देन आमचे कडेन आसा पोर्तुगीज भाशेचो प्रभाव उणे जनेल कदेल मदेर फात ह्या सारकीं उतरां जीं पोर्तुगीज राजवटींतल्यान आयिल्लीं परंपरे भितर आमकां आयज गोंया भितर खासा ह्या दिसांनी म्हणल्यारूच नवरात्रांच्या दिसांनी जी दांडिया जाता ती दांडिया म्हणजे कृष्ण कुळांतल्या भुमेर जावपी तो प्रकार आमच्या गोंया भितर कसो पावलो हो एक प्रश्न आसा पूण तो प्रश्न सादे रितीन आमी सोडोवपा शकतात तो म्हणल्यार यादव कुळांतल्यान आयिल्ली परंपरा आतां दांडिया हो प्रकार थंयच्या वाठारांतलो भायल्या वाटारांतलो गोंयच्या भायल्या वाठारांतलो पूणन आमच्या लोकसंस्कृती भितरय बी कांय आमकां त्या या यादव कुळांतल्यो परंपरा रुढी ज्यो आसा त्यो लिपलेल्यो दिश्टी पडटा त्यो म्हळ्यार शिगम्याच्या वेळार तोणया मेळ तालगडी नाचाचे प्रकार हातुंतल्यान आमकां वेगळेवेगळे प्रकार जे आसा ते दिश्टी पडटा सो आमच्या इतिहासाचेर दुसऱ्या भाशेचो आनी संस्कृतायेचो एक खूब व्हड परिणाम आसा आनी व्हड परंपरा आमच्या भाशे भितर आसा